हेलो हम हँ बाबा हँ हँ हम फूले बेचै छियै हँ फूल माला आओर हमर दोकान हमर दोकान अछि अहाँके सरिसोमे

हँ हँ हमर दोकान सरिसोमे यऽ हँ सरिसोमे हैया सिन्धेश्वरी मन्दिर लगन हँ

हँ हँ

हँ ओ फूल गुलाबके गेन्दाके कनैलके अड़हुलके आओर लीली फूल बहुते तरहके फूल आओर छै हँ हँ कमलो फूल छै हँ हँ

अच्छा हँ हँ मङ्गबा लेबै हँ हँ भऽ जेतै हँ भऽ जेतै कमल फूल

हँ तऽ अहाँके कहिया काम अछि काल्हि काल्हि भिनसरमे हँ तऽ आबि जाएब भऽ जाएत सब फूल सब फूलके माला हँ हँ हँ हँ जे सब फूल अहाँके चाही सब फूलके भऽ जाएत हँ हँ हँ नहि हँ हँ नहि नहि कमेसम अपन आदमी छियै तऽ कमेसम लगाके हँ हँ कम सममे मिल हँ ठीक छै राखू